ہمارے علاقے میں اکثر دیکھنے جانے والے پرندے طوطا کبوتر اور مرغے مینا کوّا بہت سے ہیں جن جن میں سے مجھے کبوتر بہت پسند ہیں کبوتر اِس لیے پسند ہے کیونکہ اُن کی اُن کی آواز گٹر گوں گٹر گوں مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے ہمارے یہاں اُن کے ہونے سے بہت اچھا بہت اچھی رونق رہتی ہے اگر وہ نہ ہوں تو پتا نہیں کیا ہوگا ہمارے یہاں اُن کے ہونے سے بہت رونق ہوتی ہے اِس لیے ہمیں ہم اُن کو دانہ دیتے ہیں اور وہ چگتے ہیں ہم اُن کو پانی دیتے ہیں کٹورے میں رکھ کر اور وہ پیتے ہیں اِس لیے ہمیں اُن کو دانا اُن کو اُن سے اُن کو دیکھنا اور اُن کے ساتھ کھیلنا بہت اچھا لگتا ہے اِس لیے ہم ہم مجھے کبوتر اِس لیے ہی پسند ہیں کیونکہ مجھے اُن کے اُن کا کلر اور اُن کی وائٹ کبوتر ہی بہت اچھے ہوتے ہیں اِس لیے مجھے وہ کافی پسند ہیں